اردو زبان لفظ بہت اچھی ہے اردو زبان لفظ اچھی بولی جاتی ہے اردو زبان مطلب بہت خوبصورتی ہے اور اردو زبان بولتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اردو زبان بچے کو پڑھانا چاہیے اور اور ہمارے مطلب بہار میں بہت اردو کا چلن ہے اردو بہت چلتی ہے اردو اور بچے پڑھتے ہیں اور اچھا لگتا ہے پڑھتے ہیں اور مطلب اردو مطلب بچے کو پڑھائے جاتے ہیں بچے کو سمجھاتے ہیں تاکہ بچے اس سے سمجھے سیکھیں اور آگے بھی بچے کو مطلب دقت نہ ہو بچے کو اردو پڑھانے کی مطلب تمام ہی مطلب اردو کے بارے میں ہر چیز نکل گئے ہیں بچے کو اچھے لگتے ہیں پڑھنے میں یہاں کے مطلب بزرگوں کو مطلب ہمارے ہمارے گاؤں میں ہمرے ہمارے بہار میں مطلب اردو کی بہت سی پڑھنے کی بچے کو مطلب کی جا رہی ہے تاکہ بچے اردو پہ بہت فوکس ڈالے اور اچھے سے سمجھے اردو زبان اچھی سی بولی جاتی ہے اردو زبان کی لفظ بہت اچھی ہے خوبصورتی ہے خوبصورتی ہے تاکہ بچے کو دقت نہ ہو ہمارے اسکول میں اردو کی پڑھائی بہت اچھی چل چل چلتی ہے اور ہمارے مطلب گاؤں میں ٹوسن بھی پڑھاتے ہیں بہت اچھی اردو کی تیاری کراتے ہیں بچے ان سے مطلب سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں بچے کو اچھے پڑھائی لگتے ہیں ان اسی لیے ان کے ان بچوں کے لیے اردو کی پڑھائی بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ بچے کو اردو زبان بہت اچھے سے پڑھانی چاہیے اور مطلب اسکول بھی نا اسکول بھی ہو گئی ہے کوچنگ کھل گئے ہیں تاکہ بچے اردو اچھے سے پڑھے